गरायनि जोथोन लानो थाखाय आरो बिसोरनि सावस्रि आरो गाहामथिखौ लाखिनो थाखाय आं बेफोरखौनो बेखेवना खोन्थानो सानो जे गराय फिनायनिबो मोनसे

माबा थायो जे गरायखौ माबोरै फिनांगौ गरायखौ मा जाहोनांगौ गरायनि मोदोमनि थाखाय मा बुस्तुवा मोजां बेफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा थ्रेनिं थाखायो आरो गराय खौ जोङो बेखौनो होननो सानो जे गरायनो बिजि थुनांगौ आदार मोजां जाहोनांगौ बे बेमार जानाय थाएम आव जोथोन लानांगौ बिजि थुनांगौ गरायखौ थुखैनांगौ जेरै मानसिया हाययो थायो बिदिनो गराय गरायखौ जाय जोथोन लाग्रा बेखौबो बेफोरबादिनो नायलां जोबनांगौ जायो बेफोरबायदि गेलेमुआव जुनारफोरखौ नारसिननाय जायो होनना आं सानो जे बेफोरबादि खेलाआव जुनारफोरा एबा गरायफोरा बिरात खस्त' मोनो आरो खस्त'नि थाखायनो बेफोरखौ बांसिन जोथोन लानांगौ आं बेखौनो सानो बिनि उनाव बेबादि जानायखौ माबोरै एरायनो बिदि जानायखौथ' जों एरायनो हानाय नङा मानोना खेलायाव हाय गराय खारनाइ बादिलायनाय बेफोरो थाखायो बियो सिगां गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिगासिनो दं बेखायनो आङो बेखौनो बुंनो हायो जे बेखौ एरायनो हाया आं खालि बेखौल' बुंनो सानो जे मासे गराया खनसे गेलेबा एबा खनसे बाहागो लायोबा बेखौ दसे समनि थाखाय रेस्त होनांगौ बिनि बिनि उनावसो बेखौ आरो खेलायाव बाहागो लाहोनांगौ आं बेखौनो सानो मानोना जों बेखौ मालाबाबो एरायनो हानाय नङा